हांव जें गिफ्ट एक फ्रेंडाक ऑनलायन मागतालें पूण तो आयलो ना आनी फंक्शन खूब खर्च आसा म्हाका चिंत चिंत आसा हांव एकदम ट्रॅकिंग नंबर चॅक करता तें आयटम डिस्पॅच जाल्लें की ना आनी कितलीं दिसां लागता आयकलां जरी डिस्पॅच जालें ना म्हाका हांव कस्टमर सर्विसाक कॉल करूंक फास्ट डिलिवरी मागतां हो दुसरो ऑप्शन घेवन एकाच आयटम लोकल शॉपारून घेता जायना जालें म्हाका बॅकअप प्लेन करतलो हांव जांकां सेम डेट डिलिव्हरी आसा तें भेट करता जरी एकदम इनफोर्मेशन मेळ्ळी ना म्हाका सलेकर सॅलर सॅलराक कॉन्टेक्ट करता म्हाका खूब इम्पोटंट आसा की गिफ्ट टायमार पावचें पावचेंपा म्हाका जिवी जिवोतल फ्रेंडाक सरप्रायज दिवंक जाता